اتر پردیش کی روایتوں کی بات کی جائے تو اتر پردیش میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ پیروی کی جاتی ہے اور خاندانی کی بات کی جائے تو اس میں بھی مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو اسی طرح سے میں بتانا چاہوں گا کہ جینڈر کی بھی اگر بات کی جائے تو اس میں مرد حضرات کو زیادہ عزت دی جاتی ہے مگر جینڈر کے حساب سے اگر دیکھا جائے صنفی کے حساب سے تو مرد اور جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو برابر کا ایک حصہ ملنا چاہیے اس دنیا میں مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں خواتین ان کو ایک برابر درجے میں ماپا جائے اور جو سنگل پیرینٹ کی بات کی جائے پیرینٹ جو ہوتے ہیں بچے کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے شخص ہوتے ہیں جن کی پرورش کرتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں